हमरा गाँवमे बिजलीके समस्या हमेशा लागल रहैत अछि जाहिसँ हल्को हवा गाछ कनिटा हिलैत अछि कि बिजली चलि जाइत अछि हल्को तनिको विहारि के झटका किछो आबै छलै हँ तऽ बिजली चलि जाइत अछि जाहिसँ हमर सभके जीवनमे बहुत बुरा असर कऽ रहल अछि नहि मोबाइल चार्ज करि सकै छलहुँ हँ नहि टी वी देख सकै छलहुँ हँ नहि कोनो कार्य कऽ सकै छलहुँ जेना किचनमे खाना बनाउ से मिक्सी नहि चलै छलै हँ से से बुरा असर रहैया बिजलीके ई कटौतीके वजहसँ जे ई बिजली विभाग कऽ रहल अछि तनिको हिनका सभके जे करै दृढ़ करबाके छथि जे बिजली जाहि सँ हमरा सभके एतेक दिक्कत नहि अबै छलै बहुत डुइककातकेँ सामना करै पड़ै छलथि हँ बिजलीकेँ कारण